ہمارے علاقے میں روایتی کھیل بہت سارے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو کھیلا جاتا ہے وہ کرکٹ ہے کرکٹ ہم لوگ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ویسے کرکٹ میں گیارہ پلیئر کا ہونا ضروری ہے لیکن ہمارے علاقے میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اسی حساب سے ٹیم بانٹ لیتے ہیں اور اسی میں کھیلتے ہیں اور بھی کھیل ہیں جیسے لٹو گلی ڈنڈا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ کشتی بھی کھیلتے ہیں یہ بھی کھیلوں میں شمار ہے لیکن سب سے زیادہ جو لوگ کھیلتے ہیں وہ کرکٹ ہے جو سب کے لیے اور سب بہت دلچسپی سے کھیلتے ہیں